असांजे इते तीज त्योहार में ई सॼा माण्हू गॾिजी करे हिकु साथ ईंदा आहिनि ऐं हिकु साथ अची करे हुन त्योहार खे मल्हाईंदा आहिनि भले ई उहो त्योहारु कंहिं बि पंथ जे ऐं कंहिं बि धर्म जे माण्हुनि जो हुजे पर त्योहार में सभु कोई गॾिजी करे हिकु साथ उन त्योहार खे मल्हाईंदा आहिनि जीअं की असांजे सिंधियुनि जो चेटी चंडु चेटी चंडु हूंदो त सिंधियुनि जो त्योहारु आहे पर उन चेटी चंडु वारे ॾींहुं ॿिए बि धर्म जा जेके माण्हू हूंदा आहिनि चाहे हो बंगाली हुजनि गांव जा हुजनि पंजाबी हुजनि चाहे ॿिए कहिड़ी कहिड़ी ज़ाति जा छो न हुजनि उन ॾींहुं उहे सभु गॾु मिली करे हिकु साथ ईंदा आहिनि झूलेलाल साईं जी आरती करे दरियाह में ॾीओ परवानु कंदा आहिनि ऐं असां जिनि सिंधियुनि भंडारनि ते अची करे रोटी खाईंदा आहिनि जॻहि जॻहि ते जेको असां सेसा परसादु विरहाईंदा आहियूं उहे बि खाईंदा आहिनि ऐं असांसा गॾु सिंधी गीतनि में गॾु असांसां मिलिजी करे डांस बि कंदा आहिनि ऐं असांसां गॾु उन ख़ुशीअ में जोश ऐं उल्हास सां गॾु उन में शामिल बि थींदा आहिनि इन इअं तरीक़े सां ॿिए बि धर्म जा जेके त्योहार हूंदा आहिनि उन में बि माण्हू गॾिजी करे हिकु साथ अची करे मल्हाईंदा आहिनि त्योहारनि में असां इहो न ॾिसंदा आहियूं की इहो असांजे धर्म जो त्योहारु आहे की कान्हे सभु गॾिजी करे हिकु साथ अची हीअ त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं